क्या मेरी बात राधिका जी से हो रही है मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ एक्चुली मुझे आपकी क्लीनिक के बारे में पता करना था हांजी

मुझे उनका नंबर नहीं पता है मैं ये बताना चाह रही थी कि कुछ मुझे कुछ दिनों पहले से इस्ट्रेस हो रहे हैं मुझे काम का भार के कारण और मैं अपनी जो वर्क लाइफ है और उसको अपने घर के साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे इस्ट्रेस हो रहे हैं तो उसी के लिए मैं आपसे बात करना चाह रही थी जी जी बिल्कुल